सिलाई बिनाईके बारेमे तऽ आब हमर सभकेँ बहुत हमसभ सिबै छलहुँ हँ हाथो सऽ सिव लेइ छलहुँ हँ मशीन नहि रहै तऽ काँटा सॅं तऽ अखनो तक बुनै छी तऽ आब आब आँखि काज नहि करैया हाथ नहि काज करैया ओतेक जतेक पहिले करय ततेक तऽ हमरा सभकेँ तऽ अखनो मन होइया जे हँ मशीन रहैत तऽ हमसभ डिजाइन डिजाइन के तते उचरैत रहैया मनमे जे ई फुल काढ़ितहुँ ई फुल काढ़िकऽ स्वेटर बनबितहुँ हाल्फ बनबितहुँ थ्री क्वार्टर वाला बनबितहुँ स्वेटर थ्री क्वार्टर वाला ब्लाउज मशीन रहिता तहन तऽ बना सकै छलहुँ हँ अखनो सिवऽ केँ हमरा सभकेँ बहुत उत्सुकता रहैया जे हमसभ स्वेटर सिवऽ अबिता जे मशीन पर तऽ हमसभ तरह तरहकेंँ स्वेटर बुनिकऽ तैयार करितहुँ हमसभ तरह तरहकेँ सिलाई मशीन रहिता तऽ तरह तरहकेँ सिलाई मशीन पर हमसभ कपड़ा सिवकऽ तैयार करितहुँ हमरा सभकेँ बहुत इच्छा रहैया